جی میں ویڈیو گیمس سے واقف ہوں ویڈیو گیم الیکٹرانک گیمس ہیں جو ویڈیو اسکرین پر کھیلے جاتے ہیں عام طور پر ٹیلی ویژن کمپیوٹر یا موبائل پر کھیلا جاتا ہے اگزامپل کے طور پر پب جی فری فائر فٹ بال وغیرہ وغیرہ گیمس کھیلے جاتے ہیں فری فائر ایک بیٹر ویل گیم ہے جسے ایک سو گیارہ ڈاٹ اسٹوڈیو نے تیار کیا ہے اور اس گیم کو کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے